हेलो जी हाँ जी नमस्ते जी हाँ जी हाँ मैं सोनू का पापा ही बात कर रहा हूँ बताएँ अच्छा जी जी जी जी बताएँ जी हाँ जी जी वैसे हमारा सोनू तो पढ़ने में बड़ा अच्छा है और खेल में भी बड़ा अच्छा है वह तो मुझे नहीं लगता कि उसके इतने गिरते मार्क्स आ सकते हैं या फिर उसकी पढ़ाई में कोई परेशानी होगी

जी जी जी जी हाँ जी जी त तो मैम मैं ऐसा करता हूँ कि अबकी बार से मैं ध्यान रखूँगा उसकी पढ़ाई के ऊपर भी अभी क्या हुआ ना कि एक दो महीने से मैं थोड़ा बाहर भी रह रहा हूँ तो इस वजह से मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाया तो आपने अब ये बताया है तो मैं कोशिश करूँगा कि अब उसपर थोड़ा ध्यान दूँ उसकी पढ़ाई के ऊपर भी और उसके अदर एक्टिविटी में भी कोशिश करूँगा कि उसको पढ़ाऊँ अपने से अपने सामने से रहकर शायद ये भी वजह हो सकती है कि मैं शायद नहीं रहा तो उसकी लापरवाही कि मतलब मेरी लापरवाही की वजह से भी वो पढ़ाई कम कर दिया होगा तो इस वजह से भी लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि आपको इस बात की अगली बार से कोई ऐसी शिकायत नहीं आएगी

ओके मैम मैं ध्यान रखता हूँ इस बात का

जी जी तो मैं ऐसा करता हूँ इस हफ़्ते आपसे आकर मिल लेता हूँ जी हाँ जी धन्यवाद